आमच्या वाठारांत चवथ दिवाळी गुडी पाडवा दसरो अशे खुबशे उत्सव मनयतात चवथी कडेन खुबशे सगळ्या लोकांगेर गणपती हाडटात थोड्यांगेर देड दीस आसता पांच दीस सात दीस अशे दवरतात आनी खूब सगळे लोक एकामेकागेर वतात खूब बरें बरें जेवण करतात सगळे लोक येवन आरती करतात एकामेकागेर वचून तांकां प्रसाद वांट्टात मागीर आनी अशें करून चवथ सॅलब्रेट करतात मागीर लास्ट डे जेन्ना आसता तेन्ना गणपती पावपाक मागीर दत्त मंदिरा कडेन वतात सो थंय कुशावती रिवर आसा थंय विसर्जन करतात गणपतीचें पयलीं थंय पुजा आनी सगळें जाता आनी मागीर विसर्जन जाता आनी लोक मागीर सगळे घरा येतात सगळे लोक मेळून हे सगळे जे उत्सव आसा ते मेळून एकठांय जावन करतात सगळीं एकामेकागेर वतात सगळ्यां आरत्यां खातीर एक सगळ्यांगेर वतात मागीर आमच्या हांगां शिगमोय बीन तसोच खूब बरे करून करतात सगळे लोक स म्हळ्ळ्यार लोक एकठांय जावन जे भुरगे आसा तरणाटे तशेंच जाणटे सगळे एकठांय जावन सगळ्यांच्या दारांनी वचून शिगमो खेळटात ढोल ताशे वाजयतात तांकां प्रसाद दितात सगळे मागीर तशेंच आख्खो गांव भोंवतात शिगम्या दिसांनी आनी ताचे नंतर मागीर फ्लोट बीन आसता थंय बीन वतात बाकीचे उत्सव म्हणल्यार दिवाळी दिवाळे कडेनय तशेंच धाकटी दिवाळी आसता पयली मागीर व्हडली दिवाळी व्हडले दिवाळेक सगळ्यांचे घरा कडेन तुळशीचें लग्न आसता सो तशेंच लोक एकामेकागेर वतात तांकां चिरमुल्यो दितात प्रसाद दितात आनी अशे तरेन दिवाळी बीन बरे भशेन सगळ्यांगेर जाता तशेंच जेन्ना पाडवो आसता तेन्ना आमचे थंय जें देवूळ आसा थंय भार बीन येता आनी मागीर त्याच देवळांत पुजा आसता सत्यनारायणाची चंद्रेश्वर भुतनाथाचें एक आमचें गांवांतलें देवूळ आसा थंय आनी रातचें नाटक आसता सो नाटकाक सगळे लोक एकठांय जावन वतात थंय मागीर बारीकशीं अशीं स्टॉल्स बीन आसता खाज्याचीं आनी चणे भिकणां लोक ते घेतात आपले बाकिच्याचीं सोयरींय बीन तांगेर रावपाक बीन येतात त्या दिसांनी नाटकां वचपाक खातीर आनी खूब अशें त्या दिसा लोकांगेर अशें जेवण बीन नॉनवेज आसता चिकन बीन करतात कारण तांचीं सोयरीं आनी कोण कोण फ्रँड्स बीन येतात म्हणून आनी अशें करून द पाडवो बीन सॅलब्रेट करतात तशेंच आमकां लागीं दत्तमंदीर आसता थंय दत्त दत्तचरित्र वाचतात सो तें तेंवूय बीन खूब दिसां खातीर चालू आसता तेन्ना थंय प्रसाद वांट्टात भायर भायर बायल्यो सगळ्यो एक पांच दीस काय कितें सात दिसा खातीर कंटिन्युअस थंय पेड आसा त्या पेडाचेर स सगळीं प्रसाद वाडटात सो लोक भुरगीं स्कुलाचीं सगळीं वतात प्रसाद घेवपाक आनी मागीर जेन्ना लास्ट डे आसता तेन्ना थंय सगळ्यां खातीर जेवण बीन आसता सो तशेंच बिरेस्तारा बिरेस्ताराक थंय आरती बीन जाता आनी जेन्ना कितें फंक्शन्स आसता तेन्ना लोकां खातीर जेवण आसता आनी उत्साव म्हटल्यार धालो बीन खेळटात ते गांवांनी धालो आसतात ते आनी आनी आमचे बाजारांत जर गेले जाल्यार मागीर थंय बीन दिंडी बीन तशी आसता फेस्त आसता सो लोक मागीर फेस्तांनी दिंडीनी भोंवतात सो लागीं म्हळ्ळ्यार आमकां केंपेची जी चर्च आसा थंयचें फेस्त तशें जांबावलीम फेस्त आस आसता सो सगळे लोक थंय फेस्ता दिसांनी थंय फेरी भरता आनी ते फेऱ्येक बरी बरी कितें कितें मेळटा फर्निचर मेळटा म्हळ्ळ्यार लाकडाचे सोफा खाटी सगळें सो ते बरे मेळटा म्हणून लोक थंय घेवपा वता खुबशे जाण असले अशे खुबशे उत्सव सगळे लोक एकठांय जावन करतात